रोहू और कातला मछली व्यवसाय के लिए किसान के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इनको पालना काफी आसान होता है और इसमें मेहनत भी कम लगती है तो किसान पा मछली पालने के अलावा भी अपनी खेती पर भी ध्यान दे सकता है इसलिए रोहू और कातला बहुत अच्छी प्रकार की मछलियाँ हैं जोकि किसान को पालनी चाहिए जिससे किसान को बहुत ही अच्छा लाभ लाभ मिलता है हाँ इन मछलियों को पालने से पहले हमें तालाब की सफ़ाई कर लेनी चाहिए और उनके खाने का प्रबन्ध अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए उनको जो दाने खिलाने चाहिए वही खिलान मतलब वही ला करके उनको खिलाने चाहिए अन्य तरह का खाना उनको नहीं देना चाहिए जिससे मछलियाँ खराब हो सकें या मर सकें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए समय समय पर उस तालाब का पानी बदलते रहना चाहिए जिससे मछलियाँ आराम से अप से तालाब में रह सकें जिन्दा रह सकें जिससे किसान को एक अच्छा लाभ मिल सके रोहू और कातला दोनों ही बहुत ही अच्छी प्रकार की मछलियाँ हैं किसान को इस इन तरह की मछलियों को हर एक किसान को पालना चाहिए इन तरह की मछलियों को पालने में सबसे अच्छा लाभ यह होता है कि मेहनत भी कम लगती है इस व्यवसाय में किसान का पैसा भी कम लग सकता लगता है और लाभ अधिक से अधिक प्राप्त होता है उन्हें और मेहनत भी कम लगती है इस व्यवसाय के अलावा किसान अपने दूसरे व्यवसाय पर भी ध्यान दे पाता है इसलिए यह रोहू और कातला दोनों प्रकार की मछलियों को किसी भी किसान को पालना चाहिए इन दोनों मछलियों का व्यवसाय करना चाहिए